मैडम इहे तव्हांजो जेको कमाइण जो ज़रियो हाणे आहे इन जी शुरूआति किथा ऐं कीअं थी ऐं तव्हांखे छा छा कठिनायूं वियूं ऐं मतिलबु तव्हांजो इहो कंहिं स्तर ते आहे इन जे बारे में थोरो विस्तार सां तव्हां असांखे ॿुधायो सभिनि खां पहिले कोरोना जे समय सभिनि जा धंधा थी विया पूरा डाउन पूरा रद थी विया पूरा रद थी विया धंधा त मूंखे कुझु सम्झ में न पियो अचे असां हाणे छा कयूं त वरी असांजी मोदी सरकार हिकिड़ी स्कीम कढई लोन जी जंहिंमें ॾह ॾह हज़ार लोन पोइ ॾिए त उन में मां बि वियमि ॾह हज़ार लोन वता ऐं पंहिंजो कचिरियुनि पापड़ ऐं खटाणि जो कमु चालू कयूं

त उन धंधे मां मूंखे ॾाढो पैसो बि कमायो आहे ऐं उहो धंधो मूंखे मोदी सरकार जे जेको इहे लोन मिलियो हुओ उन मां ई पियो आहे त मां त मोदी सरकार खे बि ॾाढो चवंदमि की शुक्रु आहे की इहे मतिलबु असां जहिड़े जी मदद करे असांजी मदद था करनि त असां अॻिते ता वधियूं न त अॼु जे ज़माने में माण्हू कोई कंहिंजी मदद नथो करे पर सरकार मुंहिंजी मदद कई मां अॼु इन कम खे ॾाढो वधायो आहे मां अॻिते वधी आहियां अॼु मां गिचा कचिरियूं पापड़ सभु करे घर में ठाहींदी आहियां मुंहिंजा ख़ुशी ख़ुशीअ सां दुकान वारा घरां खणी वेंदा आहिनि